जुनादफोरनि गेजेराव मैसौ अमा दाउ बेफोरो बेमार जायो मोसौआ जेरै बिगुर बेरलाबनाय आसुगुराव बेमार बेबायदि जायो ओमफ्राय जेब्ला मोसौआ बेमार जायो अब्ला जोङो ड'क्टरफोरनो जोङो खोन्थायो ओमफ्राय ड'क्टरफोरनो जोङो फरामरस' लायो जेन'बा माबायदि मुलि होनांगौ माबायदि माबानांगौ जोङो बेखौ ड'क्टरफोरनो जोङो खोन्थायो आमफ्राय ड'क्टरफोरखौ लिंहरो लिंहरनायजों बिदिनो बिजि मुलि होयो नाथाय माखासे बेमारफ्रा हामा माखासेफ्रा थैयो माखासेफ्रा माने हामो आरो बेबायदि आरो आमफ्राय बिदिनो अमा अमायाबो दानि माबाखौ लानानै बायदि रोखोम बेबायदि माने बेमार जायो अमायाबो बेदिनो लोमजायो मानि खिनाय जायो बेबायदिनो जायो अमाफोर बेमार जायोब्लाबो जोङो बिदिनो ड'क्टरफोरनाव थांनानै जुनादफोरनि हस्पिटालाव जोङो थांनानै जोङो खोन्थायो आमफाय जोंनि खोन्थानायनि माबायाव बिसोरो माबायदि रोखोम लोमजादों माबायदि माबादों बेखौ बिसोरो नायो नायनानै आमफ्राय माबायदि होनांगौ बिसोरो होबोयो बिदि बिदिनो अमाफ्रा माखासेया हामो माखासेया थैयो आरो आमफ्राय बेदिनो बोरमा बोरमाफ्राबो बिदिनो बेमार जायो माब्रै होनो जेन'बा गारां माबायो गलमेरा नैबेबायदि बेमारफोर जायो आरो बोरमायाबो माने जों माखासेखौ जों हमनो हाया बिनिखायनो जोङो ड'क्टरफोरखौ ड'क्टरफोरनो खोन्थाहैनानै जोङो मुलिफोरखौ जोङो लाबोयो आरो बिदिनो हैयो बिदिनो बोरमाफ्राबो अबेबा इसे लोमजानाय एबा माबाफ्रा माने मोजां जायो थाब आमफ्राय माखासेफ्राखौ गोबाव सम नाङो गोबाव सम मुलि होयै होयैब्लाबो माखासे माने बोरमाफ्रा हामा आरो माखासे बेमारफ्रा हामो फैया आरो दाउ दाउआथ' बेबायदिनो बेमार जाबाय थाखायो दाउनोथ' जोङो मा मुलि होनो जोङो मुलिफोरखौ बिदिनो सोंनानै ड'क्टरफोरनो खिन्थानानै एबा फारमासिफ्राव जोङो थांनानै जोङो मुलिफोरखौ लाबोयो जेन'बा दाउआ बेबायदि बेबायदि बेमार जादों बेबायदिखौ जोङो बुंनानै जोङो खोन्थाहैनानै जोङो मुलिफोरखौ लाबोनानै जोङो माने ओंखामफोरजों एबा माइरंफोरजों जोङो बिदिनो मुलिखौ जोङो मानि लागायनानै जोङो दाउफोरनो जोङो जाहोयो आरो आमफ्राय माखासेखौ ओरैनो माबानानै जोङो हमनानै इसे दौवो होमब्लाबो माने माखासे दाउफ्रा हामखाया ओरैनो थैगारो ओरैनो बेमार बिदिखौ जोंबो हमजोबनो हायैखाय आमफ्राय मुलिफोरजोंबो मोजां जायै माखासेफ्रा थैयो आरो बिदिनो